हैलो अंजी तुस कुन्न बोल्ला दे अंजी में दुकान उप्पर आई दी आं ते में ओह् सूट जेहा आंदे दा ते सूटै दी कढ़ाई कढ़ानी ही

तिलै दी कढ़ानी ही गलै दा ते बाजू दा ते आक्खनी आं बाजू ते घेरा आं जी केह्कड़ा रेट ऐ

अंजी घेरा बी घटा ना कन्नै अंजी आं घट्ट करी ओड़े चलो पचासीं लाई लैओ ठीक